सिंधियुन वाक्यन मां मुंहिंजो सभिनि खां पसंदीदो वाक्य हो हो जमालो आहे इहो वाक्य मुंजो सभिनि खां ॾाढो पसंदीदो वाक्य आहे क्यूकी जंहिंमहिल बि मां इहो वाक्य ॿुधंदी आहियां मूंखे पंहिंजे सिंधियुनि जी शानु यादि ईंदी आहे इहो वाक्य ॿुधण सां मुंहिंजे अंदरि आनंद उभरजी ईंदो आ उत्साहु उभरजी ईंदो आहे तंहिं मां ॾाढो गर्व सां चई ती सघां की मां सिंधी आहियां औरि हा मूंखे ॾाढो अभिमानु आहे की मां सिंधी आहियां और सिंधी असांजी भाषा आहे मातृभाषा आहे सिंधी सिंधी हुजणु मुंहिंजे लाइ ॾाढी गर्व जी ॻाल्हि आहे और ॿी गर्व जी ॻाल्हि इआ आहे की असां सिंधियुनि जो भॻिवानु असांजो झूलेलाल साईं आहे ते असांजे मथां झूलेलाल साईंअ जी रहिमत बरसी आहे मां ॾाढे गर्व सां सभिनि खे ॿुधाए थी सघां की मां सिंधी आहियां असांजी मातृ भाषा सिंधी ते असांजो झूलेलाल भॻिवानु सिंधी आहे सिंधियुनि में हर हिकु त्योहारु धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि ते सभिनि खां ज़ादा चेटी चंड सभिनि खां ज़्यादा धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि क्युकी उहो असांजे सिंधियुनि जो सभिनि खां वॾो पर्व आहे और उहो पर्व असां असांजे नए साल जी शुरूआत थींदी आहे ते मां ॾाढी क़िसमत वारी आहियां की मां सिंधी आयां